साढ़े ते बड़े बिजनेस न मतलब इ'यां किसै किश खोल्ले दा कुसै किश खोल्ले दा अज्जकल ते आम कुड़ियें बिजनेस खोल्ले दे न जे कुदै फैक्टरी खोल्ली दी कुसै घर बिजनेस खोल्ले दे कुसै किश इ'यां गै जनानियें इक फैशन डिजानिंग फैशन डिजानिंग दा ओह् खोल्ले दा हां ते ओह् निक्के मट्टे कपड़े सियै ते अपना घर चलांदियां जियां अ'ऊं दिक्खो भई कि मतलब लोक कुड़ियें कम्म औना गै चाहिदा मतलब कुड़ियें के जागतें बी खोल्ले दा गै अज्जकल आम गल्ल ऐ हां ते मतलब हून दिक्खो आं ब्लाउज बेची उड़ेआ अगर हट्टियै किन्ने मैंह्गे ब्लाउज मिला दे छोटा बनाने आस्तै कुर्ती होई आं ते किश बी बनाया पैन्ट टाप बनाई किश बी बनाया शैल मतलब बिजनेस चली जाह्ग अपना आ ते असें इयैै कि अज्जकल कुड़ियां सलाई गी हत्थ नी लांदियां प औना चाहिदा थोह्ड़ा बोह्त कम्म